نوجوانوں میں بے روزگاری ایک سنگین مسئلہ ہے جو نہ صرف ان نوجوانوں کی معاشرتی اور معاشی حالات کو متأثر کرتا ہے بلکہ قومی ترقی پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے بے روزگاری کی وجوہات میں تعلیمی نظام میں خلا مہارتوں کی کمی صنعتوں میں ملازمت کے مواقع کی عدم موجودگی اور معیشتی حالات شامل ہیں ملازمت کے وہ زمرے جن کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے ان میں ٹکنالوجی اور آئی ٹی کا شعبہ صحت کا شعبہ یا پھر تعلیم اور تحقیق کا شعبہ یا پھر ماحولیات اور توانائی کے شعبے یا پھر خدمت اور سیاحت کے شعبے شامل ہیں حکومت کو جن اقدامات کی سخت ضرورت ہے ان میں سر فہرست تعلیمی نظام میں اصلاحات شامل ہیں مثلاً تعلیمی نظام کو جدید تقاضوں کے مطابق بنایا جائے اور نصاب میں صنعتی ضروریات کے مطابق تبدیلیاں کی جائیں وکیشنل اور تکنیکی تعلیم پر زور دیا جائے نمبر دو مہارت کی تربیت کو شامل کیا جائے نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں مہارتیں فراہم کرنے کے تربیتی پروگرام شروع کیے جائیں انٹرنشپ اور پروگرامس کو فروغ دیا جائے چھوٹے اور درمیانی کاروبار کی حمایت کی جائے حکومت کو چھوٹے اور درمیانی کاروباروں کو مالی امداد اور تکنیکی معاونت فراہم کرنی چاہیے کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان قرضے اور گرانٹس دی جائیں نمبر چار انٹرپرنیورشپ کو فروغ دیا جائے نوجوانوں کو کاروبار شروع کرنے کے لیے مراعات فراہم کی جائیں اقتصادی زونس کی تشکیل دی جائے مختلف شہروں میں اقتصادی زونس بنائے جائیں جہاں مختلف صنعتوں کو ترقی دی جا سکے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے مراعات فراہم کی جائیں آخر میں دیہی ترقی دیہی علاقوں میں زراعت کے علاوہ دیگر روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں دیہی انفراسٹکچر کو بہتر بنایا جائے تاکہ صنعتیں وہاں منتقل ہو سکیں